हे आफा इसोर बोराइ बाथौ सोरजिगिरि नै दिनै आङो इसे उन्दै बैसोनिफ्रायनो मालायनियाव थाबोबाय थाबोनानै रुवाथि थानायावबो आङो जिफोर दादों आरो दानानै बिदिनो माहाजोननि फिसाज्लाफोरखौ बा हिन्जावफोरखौ बा फिसाजोफोरखौ आं बिदिनो गानहोबोबाय इटिमयधे मालायनिफ्राय रुवाथि थानाया बारग'नाया आङो अथ्र' बोसोराव आङो हाबा जादों आरो अथ्र' बोसोराव हाबा जादों नालाय हाबा जानानै आङो हौवाजोंबो मार खस्थ' मोनदों माने जानोनो गैया आरो बै समाव बेनिफ्राय जानो गैया नालाय माबायदिहाय जादों आं खिनथा लांनोसै गोसोआव थानायखिनिखौ माने आङो फवासे माइरंखौ मैगंफोरखौनो बुरजा बुरजा राङालाव गरसि आलु माइरङा जाबाय फवासे माइरं फवासेखौनो आङो बाथिथाम खालामोमोन गथ' गैयै समाव हो अ सि दानायखौबो आङो बै गामियावनो बुरै मानसि दंमोन आरो बुरै मानसिनिफ्राय आङो नायना लाग्रोदों बिनिफ्राय सिगां मा खालामो सि दाबा होननानै आङो माबाबाय आरो नायबाय बेनिफ्राय माइरंखौ रुबाय माइरंखौ रुनानै माइरङा गेफे जाबाथाय दै बुरजा होनानै गेफे खालामनानै माबायो खुन्दुंखौ होयो आवला खुन्दुं नालाय आवला खुन्दुंखौ होयो होनानै ओरैनो उलथायनो सोनानै माबायो खुन्दुंखौ बेनिफ्राय बाराद्राय बुरजा रुबाथाय खुन्दुङा गुरै जायो बेनिफ्राय इसे दुदु माबायोबा खननैल' गोदौ होबाथाय होनबा मोजां जाबाय उनाव खुन्दुंखौ बेयो गुसु जाबाथाय मा खालामनोसै जोङो बे खुन्दुंखौ जोङो गुसु जाबाथाय दालायाव लाबाय दालायाव लानानै माने सेख्न'बाय आखाइजों बिराद सेख्न'बाय आरो सेख्न'नानै मा खालामनोसै आरोबाव नावथा दं सिरखि दंदै बेनिफ्राय नावथा सिरखियाव बेखौ जोङो नावथा माबायाव सेरखियाव खुन्दुं थलासेखौ होनानै आखाइ फारसेजों नावथायाव ओरै ओरै साबाय थाबाय साबाथाय थलानै जाबाथाय लेमसासो जायो आरो खुन्दुङा थलानै जाबाथाय लेमसासो जाबाय इटिमयधे फार फाराव माबा थायो दै थायो जि मार थायो बेखौ सोरगिदिं मारखौ गारनानै आखाइजों बेखौ माबाबाय दिहुनबाय नावथाय खांनानै बे थलानै खुन्दुङा लेमसा जायो नालाय बे थलासे खुन्दुङा लेमसासे जानायाव दिहुननानै जोङो जमा दोनथ'बाय आरो आरोबाव नावथायबाय बिदिनो मुथाब्रै मुथाबा गाहाम जोङो माइदि होनानै उनाव नावथायखांबा जोङो स्रां बिदि सानदुं दुंनायाव दान्दा गोलाव लानानै लाराबारि लानानै बेखौ दास्रिबाय स्रा स्रा स्रा दास्रिबाथाय खेबसेयाव स्रा जायादै मोजां जाया बेनिफ्राय खनथामबाथाय मोजां जाबाय आरो मोजां जाबाथाय जोङो बेखौ स्राव फोरानजोबनानै आरो सिरखि फिसा लानानै जिंथाराव जोङो फेमफ्ला लानानै सायो सानानै साखां जोबबाथाय मा खालामो बेखौ दखनानि हक गामसानि हक बेखौ जोङो सोंबाय जखा लानानै सोंनानै जोङो गोलाव सि सोंनानै जोङो थोरो आरो एख' जेथो जाया रोंबाथाय जेथो जाया रोङाबाथाय जेथो जायो खुन माबाया हिसान सोंनाया बेनिफ्राय जेथो जायाबाथाय जोङो सान हाबियावनो बिसखानबाबो फालिखौ जोङो थोरखांजोबनो हायो आरो गान्दिआव अ सिगां माबाग्रोयो रासोआव खायग्रोयो रासोआव खायग्रोनानैसो आरो गान्दैयाव खुदुंनानैसो जोङो रासोखौ बोहै बोहै जोङो थोरखाङो थोरखांजोबबाथाय जोङो आरो नो खनलायबाय माबाजों गनसि आगदा लायो जोङो गनसिजों जोङो नोखौ खनबाय बाथि ब्रै जायो आरो नोआ सिङाव बाथिनै सायाव बाथिनै बाथिब्रै जायोदै बाथिब्रैयाव जोङो हिसानखौ आलायबाय आलायनानै जोङो मुस्रा सानानै दाबाय दानानै जोङो बेखौनो मालाबा सानसेयाव फिथिसे हायो फिथिसे होनोमोनदै आगोलनिया थारमाने ससेखौ फिथिसे होयो बेनिफ्राय मा जाखो जोङो बिदिनो हाबाथाय बेखौ आरो आखाइजों दखनाखौ सुथेयोमोन बिजिजों दै बिजिजों सुथेनानैबे दखनाखौ जोङो सुथेनानै बिजिजों सुबाय बेनिफ्राय आरो बेखौनो गाननो होबाय जोंबो गानबाय आंबो गानबाय बेलेगाबो गानबाय गाननानै आरो मोजां मोनोमोन आरो माथानि जिखौ इटिमयधे माथानि जिखौनो बिराद दादोंमोन आं आदि मालायनि इटिमयधे आरो लांगा दखना ओंखारलायबाय लांगा दखनाखौबो गांथामजों गांसेल' मोनो आरो दाग्राया दानियासो समान समान भाग जादों दानाय लुनाय मोननायफोरा जि गायबाबो फुबाबो समान समान दानाय लुनायाबो समान समान बेनिफ्राय आं बे सिखौ दाबो मोनबा दानो लुबैयो फारसे बादबना थायो आरो बिदिनो मालायखौबो गानहोबाय निजेबो गानबाय निजेनि गथ' गथाइखौबो गानहोनानै फेदेरबाय फोलावबाय गथ'फोरखौबो गैयाबाबो बिदिनो खस्थ' मावनानैनो हाजिरा मजुरि मावनानै थेला नारनानैनो बिमा बिफाया जाहोनानै जों फेदेरबाय फिसाफोरखौ फेदेरनानै दा गथ'आबो सासेया हिन्जावसाया आंखाल जानानै हाबा हरबाय बेनिफ्राय हौवासा सानैया बारा बोसोर जायाखै हाबा जानाया बिसोरबो इसे रोंबाय देसु रोंबाबो दा आं थारमाने जिखौ दानानैबो फैसाखौ इसे मोनसाबदों आरो मिसाखौलाय मा होननो बेनिफ्राय आदि मोननाय माने फैसा मोननाय सिखौ सिखौ दानानै आदि दानाय माने सि मोननाय बेनिफ्राय आं दाबो दङ आगोलनि सिफोराथ' गैया नङा बाकखुसाव दंखायोयानो आगोलनि आरो फिसाजोआबो बिराद दायोमोन आरो जोंहा आगर गोनां सि दखना फालि गावसोर लानायनि थाखायनो आदि दासो गारोमोन फिसाजोआबो बिराद दायोमोन आगोलो दाबो दायो आरो फिसाजोआ मालायनि आदिखौनो दानानै बिबो माबायो गाननाय जोमनाय खालामो बेनिफ्राय आं गथ'फोरखौ बिदिनो गानहोदों जुमहोदों मालायनि सि दानानैनो फेदेरदों फोलावदों दासो इसे हुखआव फैदों आरो जोङो खस्थ' मावनाया मावदो दे इस्वर भगबान प्रभु बिराद खस्थ' मावबोदों माने फवासे माइरंखौ जोङो बाथिथाम जायोमोन गोदो बेनिफ्राय दा जोङो हाजिरा मावबा मा मोनोमोन आगोलो बिस थाइबानिफ्राय मावदो फारामाव थाइबा दस थाखा बिस थाखा थ्रिस थाखासे मावदो थ्रिस थाखानिफ्राय सल्लिस थाखानिफ्राय गारदों जों सल्लिस थाखा मोनबाय फारामाव सल्लिस थाखानिफ्राय गारबाय इटिमयधे न'आव मालायनि हा बनदक लालाय आदि लालाय बिदिनो मावनानै जानायखाय गारथ'बाय फारामखौ फारामखौ गारनानै न'आव मावनानै दा जोङो बोराइ बुरै गथ'फोरखौ इसेमान माबादों आरो इसेमान बस्थिफोराबो फिसामोन बस्थिफोरखौबो इसे फेदेरना होबाय फिसा सानैनो गावसोरसो देनां जोंखौ सामब्लायै सामब्लाया गावसोरनि खोथा खिन्थु जोङो मोजांनि थाखाय आरो बयनिबो बिमा बिफाया फिसाज्ला फिसाजोनि थाखायसो मोजांखौ मावो दै रावबो बेया मावा मोजां जाथों होननासो फिसाफोरखौ देनां मोजां जाथों होननानै बिमा बिफाया खस्थ' मावो आरो दा आरो फाला बदल जालाङो आरो दा जों बोरायबाय बुरैबाय नालाय बिसोरबो फालोसे फिसाफोरखौ माबा नांसिगोन फेदेर नांसिगोन फोलाव नांसिगोन फोरों नांसिगोन फारसेखै जाहोनांगोन गानहो नांगोन सबखौनो फोरोंनांसिगोन आरो फिसानि फिसाफोराबो बिसोर बिदि खालाम नांगोन जोंबो खालाम जोबबाय नालाय दा इसे दा आरो फिसाज्लायाबो दा खस्थ'आनो मावगासिनो दं मावबाबो आरो बिदिनो जानांसिगोन उफाय गैया हाबाबो सानैबो जालांबाय गैला दा जोंनि पापखिनिखौबो जों एरायबाय बिसोर दा जों गैयाबा माबायदिहाय जायो गावसोरनि खोथासै आरो आरो जोंबायदिल' खस्थ' मोननाङा बिसोरो दा सोलिबाय थानाय समाव खस्थ' मोननाङा मोजांल' मोजाङै सोलिलांथों गथ'फोराबो बिहामजोफोराबो माथ्र' अनज्लाइनाल' जानो रोंथोंसै हौवा हिन्जाव हौवा हिन्जाव